नौ दो ग्यारह होना इसका अर्थ है डरकर भाग जाना अमित पुलिस को देखकर नौ दो ग्यारह हो गया गधे को बाप बनाना इसका अर्थ है अपनी बात मनवाने के लिए मूर्ख की खुशामद करना विवेक गधे को बाप बनाना अच्छी तरह से जानता है छोटा मुँह बड़ी बात हैसियत से बड़ी बात करना रमेश हमेशा छोटा मुँह बड़ी बात करता है घाट घाट का पानी पीना इसका अर्थ है हर प्रकार का अनुभव होना राजकुमार ने घाट घाट का पानी पीया हुआ है आँख में धूल झोंकना इसका अर्थ है धोखा देना सुमित ने महक की आँखो में धूल झोंक दी अंबर के तारे गिनना इसका अर्थ है नींद ना आना मुकेश सीमा की याद में रात भर अंबर के तारे गिनता रहा